جی میرے ایک استاد ہیں جناب حسین صاحب جناح جو میرے ساتھ ہمیشہ ایک ٹیچر کے ساتھ طرح رہے ہیں میں جب بھی کوئی کام یا جب بھی میں کوئی کتابیں جب بھی میں کچھ لکھنے کے لیے بیٹھتا تھا تو میں ان سے مشورہ لیا کرتا تھا کیونکہ یہ ہمیشہ مجھے سیدھی راہ پر او اچھی چیزیں ہی دکھایا کرتے تھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے انہوں نے میرا ہر موڑ پر ایک ٹیچر کی طرح ساتھ دیا ہے ایک گرو کی طرح ساتھ کھڑے رہے ہیں اور انہوں نے میرا ہر چیز میں مدد کیا ہے انہوں نے میں نے جو بھی کام کیا ہے میں نے ان سے مشورہ لیا ہے اور یہ میرے ایک رول ماڈل ماڈل کی طرح بھی ہمیشہ ساتھ رہے ہیں میں جب بھی کوئی کتاب یا کچھ بھی لکھتا ہوں تو میں ان کا نام ضرور اس میں ان کے ان کے نام کا ضرور اس میں ذکر کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے ایک رول ماڈل ہیں اور انہوں نے نے جب میں شروع شروع میں ان کے پاس آیا تھا اور میں بچپن میں تب انہوں نے میرے اوپر بہت محنت بھی کی تھی اب جاکے میں ان کے بدولت ہی اتنا آگے آ پایا ہوں